कुझु स्थानीअ वाहन में इहे ईंदा आहिनि बस आहिनि रेलॻाॾियूं आहिनि टेक्सियूं आहिनि वेनूं आहिनि कारुं आहिनि माण्हू उन जे आसपासि राजस्थान जे आसपासि वञण लाइ माण्हू इन्हनि जो उपयोग कंदा आहिनि जंहिंखें लोकल घुमिणो हूंदो आहे जोधपुर में लोकल घुमिणो आहे या जयपुर घुमिणो आहे अजमेर घुमिणो आहे चित्तोड़ घुमिणो आहे भीलवाड़ो घुमिणो आहे उन में माण्हू साइकिल रिक्शा यूस कंदा आहिनि बाइक यूस कंदा आहिनि एक्टीवा यूस कंदा आहिनि माण्हू कुझु टेम्पूं टेक्सी में बि वेंदा आहिनि ईरिक्शा अॼुकल्ह हलण चालू थियूं आहिनि बेट्री वारी माण्हू हुन में वञण पसंदि कंदा आहिनि अधिकतर माण्हू अच आसपासि वञण लाइ त माण्हू वेन बस ट्रेन जो सफ़र वधीक पसंदि कंदा आहिनि छो त ट्रेन में माण्हू कंफर्टेबल फील कंदो आहे उन में पाण खे रोटी पाणी खाइण पीअण वॉशरुम वग़ैरह जी कंहिंजी दिक़त कोन थींदी आहे इने करे माण्हू हुन में घुमण पसंदि कंदा आहिनि जीअं की टेक्सी वग़ैरह आहे टेक्सी आहे लोकल घुमण लाइ पाण टांगे जो असांजे अजमेर में दौलत बाग़ में माण्हू टांगे में घुमंदा आहिनि ॾाढा टेक्सी आहे बस आहे